दे नों साहा बिंफां फानो दा नों ओमफ्राय नों दा साहाबागान खालामदों नोंनि फानो दा बिसिबांथो फुलि खालामदों आङो बिगाथामसो दङन्दां हाया मोनजोबखाबाय दा बेखौहाय गायनो थाखाय एसे नांगौमोन आंनोहाय हरनो हायगोनदा ओमफ्राय बेसेथो फांसेयाव दस थाखा आयौ आंनि गोबाङैनो बिघाथाम बिगाब्रै गायनायनि नालाय आथ थाखा दरै हरदो आंबो गारिजोंसो लायनाय गारि भारा लालायनानैसो लायनांगौना दस थाखाला आं आथ थाखानि मोनोब्ला आं बे आं बे थायनैयाखौ आं गारि भारायाव गारनो हायो ना आथ थाखानि हरदो दे आं पास हाजारसो लायनांगोनदां बिघाथाम गायनायावहाय पास सय हाजारसो आं गारि लानानै लायगोन गारि भारा लानानैहाय उम

उम उम ओ ओ ओं उम उम उम दे होमब्लालाय हामबायसै